हांवें पुर्तूगीज इतिहासीक कादंबरी कोदेक स्तेद्र सोंतूश स्रेन तायदूश मागयल्ली जुजे रूद्रीगीश द सांतूश ह्या लेखकाची ह्या कादंबरेतल्यान आमकां कळटा की क्रिस्ट क्रिस्टोफस कॉलंबस जे आमकां दिसता की अमेरिकेक पाविल्लो पयलो मनीस तो खरो म्हणल्यार पुर्तूगीज जासूस आशिल्लो ताचे खरें नांव आशिल्ले क्रितोवोंव कोलंब आनी तें ताजे कामूच आशिल्ले स्पेनिशांक फटोवपाची कित्याक तर पुर्तूगीज भारताक पावोवपाक शक पावपाक शकताले आं कांयच आडखळ नासताना